जंहिं महिल बि मुंहिंजे वटि सामानु घटि हूंदो आहे या समय घटि हूंदो आहे त मां हिक दाल चांवर त अॼु घर में पिया ई हूंदा आहिनि त फ़टाफ़ट दाल चांवर ठाहे वठजनि दाल चांवरनि सां गॾु खटाइण हूंदी आहे त पोइ ॿार बि फ़टाफ़ट खाई वठंदा आहिनि ऐं ई हिनजो पसंदिदो थींदो आहे की असां दाल चांवर फ़टा दाल चांवर हुननि खे वधीक वणंदा बि आहिनि ॿीं हिक शइ आहे की असां मां अटो अटो बि हूंदो आहे त मां अटो ॻोहे करे असां हुनजा कई प्रकारनि जा असां डिशिश ठाहींदी आहे पूरी ठाहे था सघूं पराठा ठाहे था सघूं असां हुनजी पराठा ठाए था सघूं मूली जा पराठा थिया आलू जा पराठा थिया पनीर जा पराठा थिया त कहिड़ो बि पराठो असां ठाएता सघूं जेको बि शइ एवेलेबल आहे हुनजे इनसां बसर पियो हुजे त बसर जी कोकी ता ठाहे सघूं हुन सां गॾु ॾही हूंदी आहे त ॾही पापड़ ॾही सां गॾ खाऊं या पापड़ सां गॾु ॾही हुजे त हुजे न त पोइ पापड़ बि हले पापड़ सां गॾु बि असां खाई था सघूं हिन नमूने असां मां कहिड़ी बि शइ शइ में असां एडजेस्ट करे वठंदा आहियूं खाई वठूं माना की मां ठाहे वठंदी आहियां कमु घटि समय में ऐं थी वेंदो आहे